हाँ दौड़ना जॉगिंग करना और सुबह उठ कर योग करना ऐसी जैसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं ये हमें हमारे जो शरीर को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखने में मदद करती हैं यदि हम सुबह जल्दी उठें टाइम से पाँच बजे उठ कर यदि हम दौड़ने जाएँ तो उस से हमें सुबह सुबह की जो ताज़ा हवा है वो हमें मिल जाती है जो कि बहुत शुद्ध होती है और हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है सुबह की ताज़ा हवा लेना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है और जॉगिंग करना बहुत ज़्यादा जॉगिंग करना हमारे लिए बहुत हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है और यदि हम सुबह उठ के योग करते हैं तो उस से भी हमारा जो शरीर है पाचन तंत्र है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है तो हम सभी को सुबह जल्दी उठ के दौड़ने जाना चाहिए योग करना चाहिए टाइम से उठना चाहिए तो इस से क्या रहता है कि हमारी जो बॉडी है वो पूरे दिन बिल्कुल तरो ताज़ा महसूस करती है और हम पूरे दिन जो हमारी काम काम करने की शक्ति है वो बनी रहती है